مئو ضلعے میں سب سے قابل ذکر مقامات قدرتی خصوصیات ہیں نہیں وہ سب کے کے لیے کے لیے کھولے گئے ہیں ہمارے یہاں مئو میں سب سے اہم جو تاریخی مقامات ہیں وہ ہے روز گارڈن جو سب کے لیے کھولا گیا ہے یہ فری ٹک یہاں پر فری ٹکٹ سب کو انٹری دی جاتی ہے یہاں پر رہنے کے لیے کوئی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ اکثر خالی وقت گزارنے کے لیے یہاں جاتے ہیں